हैलो जी किसान भोजनालय आ जी सर मैंने आज आपके यहाँ से एक ब्रेकफास्ट आर्डर किया था जी सर टाइम पर हो गई थी डेलीवरी बट जो आपका डेलीवेरी बॉय था उसकी बात करने का तरीका बहुत ही गलत था बहुत ही अभद्र व्यवहार किया सर उसने बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की और जो डिलेवरी जो हमने जो सामान मंगवाया था वो भी सभ्य तरीके से उसने हमको सौंपा नहीं था और बहुत उसको ये नहीं पता था कि किसी लेडी से कैसे बात की जाती है बिल माँगों तो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बात कर रहा था और उसकी नजर भी अच्छी नहीं थी तो सर प्लीज नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी डिलेवरी बॉय को हमारे यहाँ भेज रहे हैं तो थोड़ा सा उसका सर आप चेक कीजिए कि उसका बिहेवियर कैसा है हाँ जी सर उसका नाम और अड्रेस सर मैं आपको सर सॉरी सर उसका नाम मैं आपको जो है व्हाट्सप्प कर दूँगी और सर मैं अपना बिल भी आपको व्हाट्सप्प कर दूँगी जिसे आपको जानने में आपको आसानी रहेगी जी सर थेंनक्यू